देखिऔ आम आम नर्सरीमे आम हमरा अनेक तरहके छै कलकतिया बम्बई मालदह ई चीज जे छै से सभके अलग अलग दाम छै हँ हँ हाँ तऽ लीचीके अलग लागत लीचीके पड़त डेढ़ सए रूपैआ मिलतय आम अभी सए रूपैआ लगेने छियै कोनो सवा सए छै कोनो डेढ़ सए छै एहि हिसाबसँ जे छै से अहाँकें मिलतय हँ यौ गुलाबक फूल फूलो छै आओर आम लीची कठहर नीम्बूके छोटा छोटा पौधा ओहो मिलतय सभ कलमी छै कलम लगाकेँ हमसभ जे छै राखैत छियै आओर ओहि हिसाबसँ जे छै से बेचैत छियै गेंदोक फूलअर छै सभकें गमलामे लगबय पड़तय अहाँके अहाँकें बता देल जेतय जे केना लगेबय केना राखबय ईसभ चीज बता देल जेतय हँ सागवान शीशम ओ सभके लिए अलगमे बगीचा अहाँकें जाय पड़तय अहाँकें जे भी पौधा लेनाइ छै ओ लएके जे छै से अहाँ मतलब अहाँ पहिले पसंद करबय ताहिके बाद अहाँके जे छै लेबय कि शीशम सखुआ सागवानसभ के जे छै जब नर्सरीए करैत छियै तऽ सभ पौधा छै ओहिमे बुझलहूँ कदम लेबय कदमो छै सभ किछु छै हँ हँ ओहि तरहससँ अहाँकें दाम लागतय जेहन पौधा रहतय दश टका कम बेसी मे प्रॉफिट पर हमसभ बेचैत छियै

हँ हँ हमरा यहाँ सभ पौधा मिलतय अहाँ कोन क्रोटन लेबय जेना मतलब अरहुल या इसभ जे छै पतझड़ वगैरह क्रोटन वगैरह ओसभ सिर्फ पाते पात जेना होइत छै इसभ लेबय न इसभके अलग अलग कीमत छै सभके बागवानी पर निर्भर छै अहाँकें बागवानी केहन छै आ कोन पौधा लेबय ओसभ आबिकऽ हमरा नर्सरीमे देखबय आ सभ ओ लेबय हँ हँ वएह हिसाबसँ लगेबय तबे न मानि लिअ अहाँ पहिने देखबे की कोन हिसाबसँ हमरा कोन कोन पौधा कतय कतय लगेबय ईसभ सोचिके एबय सारे तरहके पौधा छै आब फूल पौधासभ अहाँकें